ہلو جی سر جی بتاٮٔیے جی شارپنر ہے پینسل ہے اور جی کاپی ہے اسٹیشنری کا تقریباً سبھی سامان ہے جی

سر اگر کوانٹیٹی میں لیں گے تو اُس پہ ڈسکاؤنٹ مِل جائے گا آپ کو اُس پہ فائیو پرسینٹ ہے ایکچولی اسٹیشنری پہ جو ہے نا ڈسکاؤنٹ تو ہوتا ہے لیکن پرسینٹج کم ہوتی ہے اسٹیشنری پہ جی جی جی پینسل بھی ہے کلر باکس بھی ہیں

کلر باکس جی وہ وہ کئی کئی طرح کے ہیں چھوٹا ہے اسمال ہے پھر اُس سے بڑا ہے پھر اُس سے بڑا ہے ایسے کر کے وہ کئی طرح کے ہیں جی اسمال والا ہمارے وہاں مل جاتا ہے ففٹی سے سکسٹی روپیز تک کوالٹی فسٹ کلاس ہے ایک دم بچے جو ہے اچھا پسند کرتے ہیں اور زیادہ تر یوز یہی کرتے ہیں ہمیشہ سے ففٹی سے سکسٹی روپیز تک ریٹ ہے اُس کے

ہاں کوانٹٹی میں اگر کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اُس میں آپ کو جو ہے ڈسکاؤنٹ مِل جا ئے گا کوالٹی اچھی ہے سبھی کی تقریباً اور ہمارے وہاں تو سیل رہتی ہے بچوں کے لیے اور شاپ شارپنر وغیرہ بہت اچھی طرح اچھے آئے ہوئے ہیں الگ الگ ڈیزائن میں شارپنر آئے ہوئے ہیں نئی لک میں بچے خوب پسند کر رہے ہیں آج کل اریزر ہیں بہت طرح کے جی رجسٹر بھی ہیں رجسٹر بھی کئی طرح کے ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں جی کوالٹی سب سے آپ نے نام نام تو سُنا ہی ہوگا راما بک ڈپو کا جی سر آئیے وزٹ کیجیے سر اور اگر آپ کو ہوم ڈیلیوری چاہیے تو ہم ہوم ہوم ڈیلیوری بھی دو دو کلو میٹر کے اندر اندر میں جو ہے ہوم ڈیلیوری بھی دیتے ہیں جی جی جی آ کے ضرور چیک کر لیں کوالٹی اور جی جی جی سر بالکل جی جی آپ کا خیر مقدم ہے سر آئیے گا ضرور ٹھیک ہے سر